नमस्कार अज तुसें गी में जेह्के दस्सें कोला लेइयै ते दस्सें लक्खें दे अंदर नंबर औंदे ओह् तुसें ई सनाना लगा आं जि'यां कि पंज सौ होई गेआ पैह्ला नंबर और दूआ नंबर होई गेआ ज्हार और त्रीया नंबर होई गेआ सौ और चौथा नंबर होई गेआ दो ज्हार ते पञमां नंबर होई गेआ पंजताली सौ